जोंनि खाथिथाराव थानाय धोरोमारि थानसालि जायगाफोरनि मादाव जोंनि गामियावनो हरफाम बे गामियाव मोनसे बाथौ थानसालि दङ आर बे बाथौ थानसालियाव सप्ताहनि मोनफ्रोमबो मंगलबार खालि बाथौखौ फोथारस्रांनानै साब सिखोन खालामनानै आलारि बाथि सावना आरो धुब धुना लगायनानै बिबार बाउनानै बाहाय फुजिनाय जायो आरो बेल' नङा बेहाय बै सानखालि जोंनि बरफाम गामिनि बाथौ आर'ज हान्जाया मोनसे आर'जनि हाबाफारि बेहाय लादेरनाय जायो आरो बेवहाय बिथांमोनहा आर'ज खन्नायजों लोगोसे आर'ज रोजाबनायजों लोगोसे धोरोमारि बाथौ धोरोमारि धोरोम बिजाबबो फरायनाय जायो आरो बेवहाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनो माखासे बोसोन होनाय जायो आरो जोंनि सिबियारिफोरा गावबा गावनि थांना थानो थाखाय बोर बानसा बिनायजों लोगोसे गामिनि गासैबो उन्दै फरायसा फरायसुलि गेदेमा बेराइ बेन्थ' गासैनिबो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो बेवहाय जाहाते जोङो मोजाङै मोजां जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेनि थाखायनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय जायो दा बेवहाय थांनानै आंबो जोबोद गोजोन्नाय मोनो आर'ज रोजाबनायखौ खोनासंनायजों लोगोसे धोरोम बिजाबखौ बेबायदि फरायनायाव माखासे मोनथिनो गोनां बाथ्रा बा बोसोनफोरखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो बै सानखालि आङो सामफ्रोमबो थांनो हायाब्लाबो गेजेर गेजेर बे मंगलबार सान खालि थांनानै बाथौ दोहोरोम सिबियारि सिबिसा बिथांमोनजों लोगोसे बाहागो लाहैफायो आरो बेल' नङा जोंनि बे बाथौ थानसालियावनो बोसोरनि मागो दानाव मागोनि फुरनिमा सानखालि मोनसे फुजा नारासिङा फुजा होनाय जायो दा बे फुजा फोरबोआवबो गोबांथार हाबाफारि लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि मुङाव मोसानाय बादायलायनाय बेबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय गेलेनाय बायदि बिथिंखौ लानानै बेहाय नुनो मोनो आरो बेजो लोगोसे ओरैहाय थानसालियाव बाथौ आर'जजों लोगोसे जेनाखि बाउथाइ मुवाफोर बेफोरखौ होनानै बाउनायनि जे आसारखान्थिफोर दङ बे आसारखान्थिफोरखौ नुनानै निस्सय गासैबो सिबियारिफोरा गोजोन्नाय मोनगोन आंबो जोबोर गोजोन्नाय मोनो दा बोसोरनि बेबायदि नारासिङा फोरबोआव बयबो बाहागो लानो हायो जोंनि गामिनिल' नङा बेहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि जा बर' जा हारसा जा गासैबो बे फोरबोआव बाहागो लायो आरो बाहागो लानो हायो बयबो फैनो हायो दा बे फोरबोनि उद्दिस बा थांखियानो जादों जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि गामि समाज साफ्रोमबोनि सुबुं जिउआव जाहाते गोजोन खुसिया फैयो आरो आफा बोराइ बाथौ अबं गसाइआ जोंनो अन्नाय हरनानै जोंनि जिउमाखौ अराय गोजोनै लाखिबाय थायो बेनि थाखायनो बेहाय आर'ज गाबनाय जायो आं ओंखायनो जोंनि दरफ्रोम गामिनि जे बाथौ थानसालि बेहायनो सिबिनो मोन्नानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनो बेखिनिखौनो फोरमायबाय